हमरा ई सबक भेटल जीवनमे जे हम आइ नहि पढ़लहुँ तऽ हमरा बहुत कष्ट भेल हमर घरवला नहि कमेनहार भेल जे कमेता हम सोचए छी जे हमर धियापुतासभ पढ़य आओर आगाँ बढय जे अगर नौकरी करत तऽ सुखी जीवन जियत आइ हम जैं नहि पढ़लहुँ तैं हमरा जीवनमे बहुत कष्ट आयल बहुत ही एतबा उमरमे हम बहुत कष्ट झेललहुं यऽ किआ तऽ दू पैसा लायक नहि छियै कतहुँ पढ़ल रहितहुँ तऽ कतहुँ कोनो नोकरियो करतहुँ आ धियापुताके गुजर करतहुँ आइ जैं नहि पढ़ल छी तऽ हम सोचए छी जे हमर बाल बच्चासभ आरो पढ़य आगाँ बढ़य आ नौकरी करै जे अपन गुजर कोहुना करत धियापुतासभ आइ जैं नहि रहि पढ़ल लिखल तैं हमर ई हालए नहि तऽ आइ हम हमहूँ आगाँ बढितहुँ कतहुँ आशाएके नौकरी करतहुँ कतहुँ खिचड़िए बनेबतहुँ कतहुँ स्कूलेमे चपरासिए रहितहुँ से नहि पढ़ल लिखल रहि तऽ नहि भेल तऽ ओ एहिदुआरे हम सोचय छी कि हमर धियापुताके कोनो विधि कतहुँ भए जानि नौकरी जे अपन गुजर बसर करत अपन बाल बच्चाके सम्हारत कि अपने शादीए करत आइ ट्यूशन कएके गुजर करैए हमर धियापुतासभ अपन सभ परिवरिश कए रहलए जे जरूरी होइए से हमरासँ नहि मँगेए किआ बुझेए जे हमर माँ कतयसँ दैत हमर पप्पो नहि कमेनहार अछि जे हमरा दैत तऽ अपन ट्यूशन करैए धियापुतासभ बेटो हमर ट्यूशन करयए बेटिओ करयए आर अपनसभ कारबार सम्हालने रहैए परीक्षे फॉर्म भरयए ओहिमे अपने राखैए तऽ ओहिसँ काज करयए मम्मी पप्पाके कोनो नहि हिसाबए जे माँगत पैसा जे हमरा दिअ बुझयए जे कतएसँ देत हमर मम्मी पप्पा पैसा किएक तऽ कमेनहार केओ नहिए ओहि हिसाबसँ धियापुतासभ अपन पढ़ैए आर आगाँ बढ़ैए ट्यूशनकऽ कऽ के गुजर करयए आर घरो चलबयए आ अपन पढाइओ कै रहलए अपन कपड़ो लत्ता लय रहलए